राजस्थान सरकार जे साम्हूं घणई चुनौतियूं आयूं आहिनि पर उन में राजस्थान सरकार हलु करण में माहिरु आहे जीअं पहिरीं बाढ़ ईंदी हुई त पाणी भरिजी वेंदो हो अॼु कल्ह सड़कूं पकियूं करे रहियूं आइन पहिरीं पाणी जी परेशानी घणी हुंदू हुई घटि पाणी अचण जे चकर में गांवनि में घणेई परेशानी रहंदी हुई अॼु कल्ह बीसलपुर जी लाईन चालू करे रही आहे ऐं गांवनि जे ॿारनि खे पढ़ाइण लाइ किताबूं किताबूं ॾींदा आहिनि ऐं फीस परी छात्र वती फ्रि करे रखियो अथनि ॿिया बि घणई विकास करे रहिया आहिनि